جی سر بولیے جی سر جی بولیے آپ جی سر آپ کو مل جائے گا اویلیبل ہے ہمارے پاس سر ویوو ٹونٹی سیون فائیو جی کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں جیسے فار اگزامپل پرائس اوکے اوکے سر میں اوکے سر میں بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیے سب سے پہلے تو اس کا پرائس ہے ٹونٹی ون تھاؤزینڈ نائنٹی نائن ہے اوکے سر جی سر فیچرس کی بات اگر کریں تو اس میں جو آپ کو انٹرنل اسٹوریج جو پرووائڈ کیا جائے گا وہ ایٹ ٹونٹی ایٹ ون ہنڈریڈ ٹونٹی ایٹس پرووائڈ کیا جائے گا اسٹوریج بیٹری جو رہے گا آپ کا پانچ ہزا پانچ ہزار ایم اے ایچ کا رہے گا اوکے سر جو آپ کا بیک کیمرہ رہے گا وہ فوٹی فوٹی ایٹ میگا پکسل کا رہے گا اینڈ فرنٹ والا جو کیمرہ آپ کا رہے گا وہ سکسٹین میگا پکسل کا رہے گا اوکے سر اس کے ساتھ آپ کو ایڈاپ ایک ایڈیپٹر اینڈ ڈاٹا کیبل دیا جائے گا چارج کرنے کے لیے موبائل آپ کی اور بیٹری بیک اپ کی بات کریں تو آپ کا سات سے آٹھ گھنٹہ تک آرام سے چل جائے گا اوکے سر جی تو اور کچھ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جی جی سر ایزی ہے آپ لے سکتے ہیں ای ایم آئی پہ آپ کا منتھلی جو پڑے گا وہ نیر اباؤٹ ٹو تھاؤزینڈ پڑے گا پڑے گا ٹھیک ہے سر جی جی ہر منتھ آپ کو پے کرنے پڑیں گے جب تک کہ آپ پورا پیسہ پے نہیں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ٹھیک اوکے سر تھینک یو